युवामे बेरोजगारीके बारेमे हमरा यहाँ के कहयके छै कि बहुत सारा ग्रेजुएट आ खास करके इन्जीनियर सब बेरोजगार बैठल छै जेकरा कि अभी तक नौकरी नहि होलो छै जे सब टीचर से टीचरके काम होइ छै पढ़ाई तऽ ओकर ठीक छै लेकिन एक्स्ट्रा काममे जे वैसे हो गेलै जनगणना सबमे तऽ जे सब आओर युवा सब छै ओकरा सबके पार्ट टाइम जॉब के लिए भी ओकरा सबके रखल जा सकै छै ताकि ओकरो सहकेँ अच्छे से मतलब अपना भविष्यके लिए किछु करयके पड़ै और बहुत सारा अइसन छै ग्रेजुएट आओर इन्जीनियर जेकरा कि अभी तक नौकरी नहि होलो छै आओर ओ सबके भी पार्टटाइम जॉब तऽ अगर मिल गेलै तऽ ठीक छै तऽ ओकरा खातिर तऽ बहुत अच्छा होतै रोजगारके खोज करयके चाही कि पार्टटाइम जॉब नहि मिलल छै तऽ ओकरा के रोजगार मिलयके चाही